मुझे फूल वाले पौधे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसा लगता है जो फूल वाले पौधे होते हैं उससे घर में रौनक भी बढ़ती ही सुंदरता बढ़ती है दूसरी खुशबू महकता है घर और अच्छा लगता है जो फूल वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रौनक लेकर आते हैं घर में दूसरा मुझे जैसे जो सब्जी वाले जो पौधे होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो भी फाइदेमंद हैं जैसे टमाटर का पेड़ या मिर्ची का पेड़ जो छोटे छोटे से जो हम लोग सब्जी के जो पेड़ घर में लगा सकते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पौधे लगाना एलोवेरा का पेड़ जैसे गुआरपाठा तो ये मुझ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे पौधे को घर में लगाना